बुहुमावथ' गोबां बिफां लाइफां दङ बेनि गेजेरावहाय माखासे बिफांफोराहाय थांनायावहाय जोबोद गोब्राब जायो मानोना बिफां लाइफांफोरनि थाखाय माखासे बारहावाया गुबुन गुबुन बारहावानि गोनांथि जायो आरो माब्लाबा समावहाय बा मा अबेबा बबेबा जायगायावहाय बारहावाया गुबुन गुबुन जानायनि थाखाय बिफां लाइफांफोरनि थांनायबो गुबुन गुबुन रोखोमनि जायो आरो माब्लाबा समावहाय बा बबेबा बिफांफोराहाय माबायदि बेसेबां दुंथाय बेसेबां दै बेफोरनि गोनांथि जायो बेफोरखौहाय जोङो थाल लानानैहाय बिफांखौहाय जोथोन लानांगौ जायो थिग बेबायदिनो जेरै गोबां गिदिर गिदिर बिफां लाइफांफोर दङ जेरै साल गाम्बारिफोर बेनि अनगायैबो सिगुन बेफोरबादि गोबां गिदिर गिदिर बिफां लाइफांफोर दङ जायखौ जों जोथोन लानायावबो गोबां खस्थ' लानांगौबो जायो आरो मानोना बिफांफोरनि थांनानै थानाय बेनि अनगायैबो बिफांफोरा जोंखौहाय हेफाजाब होयो फालांगि बिथिंफोराव बेनिखायनो जोङो बेफोरखौबो जोथोन लाखिथारनांगौ आरो जेनेबा थांनानै थानायाव बा फोथांनानै लाखिनायाव गोब्राब जायोब्लाबो एसेखौथ' खस्थ' खालामखानांगोन नालाय बेनिखायनो जेरैहाय बिफांफोरखौ थांनानै थानो थाखाय दै नांगौ हासार नांगौ बेखिनिखौहाय लाखिनांगौ जायो जे जायगा बाय जायगा बिफां लाइफांफोरनि रज'नायाबो जायो नालाय बेनिखायनो जे हायाव माबायदि बिफाङा रज'थाव बे बिफांफोरखौहाय जोङो गायनांगौ जायो माब्लाबा समावहाय बिफां लाइफांफोरा माने उजिलांनाय बेबादि जायो जेरैहाय केकटासफोराहाय बालाहामायाव रज'यो बेफोरखौहाय जोंनि हामामाथा बेफोर हायावहाय होयोब्ला बेफोर हायाव होयोब्ला माने थाङा आरो थैनानै थाङो मानो होनबा बिसोरो बालाबारि हाफोरावहायसो जाखायो नालाय बेनि अनगायैबो गाम्बारि बिफां दङ सिगुन बिफां दङ बेफोरखौहाय जोथोन लानांगौ जायो मानोना बांद्राय दै थायोब्लाबो बिसोर बिफांफोरा थैनानै थाङो दाख्लैबावैसो गोबां अखा हादों जेनेबा हाया एसे सनस्लायोमोन नालाय बे हायावहाय गाम्बारि बिफां आरो सिगुन बिफां बेफोरखौहाय गायदोंमोन आरो जोंनि न' खाथियाव माने आबैमोननि हा गायदोंमोन ओमफ्राय बे बिफाङाहाय बांद्राय दै थानायनि थाखाय बे बिफांफोरा माने गाज्रि जादों बा रानलांनो हमदों बेखौ नोजोर होनानै आं बुंनो सानो दि मानोना बेफोर बिफांफोरा गाम्बारि बिफाङा थांना थानायाव गोब्राब मानो होनब्ला दैया बांद्राय थायोब्ला बे बिफाङा थैनानै थाङो बेनि अनगायैबो गोलोम बोथोर समाव गोलोम बोथोर समावथ' ओरैनो दा जेरखम आं बुंदों बांद्राय दै थायोब्लाबो गाज्रि जायो होननानै बिफाङा बेनिखायनो बिफांखौ गायनाय समावहाय एसे मोजां गोजौ हायावहाय गायनांगौ आं बेखौनो बुंनो सानो मानो होनोब्ला बांद्राय दै थायोब्लाबो बिफांफोरा गाज्रि जायो नालाय आरो बिफां लाइफांफोरा जेरैहाय सिगुनफोर बेनि अनगायैबो केकटासफोर बेफोर गावबा गावनि माबायदि हायाव रज'यो गावबा गावनि हुदाखा नालाय बेफोरो बेनिखायनो गोलोम बोथोर समावहाय जोबोद जोथोन लानांगौ जायो आरो बिफांफोरखौ जेरै गाम्बारि बिफां जिया बिफांफोरखौहाय मानोना गोबां अखा हायोब्लाथ' सान्दुंबो मोना जायो नालाय दैया बारा जानानै थायो बेनिखायनो रानलांनो हमो थैलांनो हमो बेनिखायनो जोथोन लानांगौआ बेनोदि बिफां लाइफांफोरनि खाथि खालायावहाय माने हाखौ एसे गोजौ होनांगौ आरो हाग्राफोरखौबो मोजाङै सनना होबाय थानांगौ जोथोन लानांगौ बेनो आरो